जीअं असांजे घर में को ॿार ॼमे थो त असां सभिनि खां पहिरीं साफ़ सफ़ाई ते ध्यान ॾींदा आहियूं जीअं त पोचे लॻाइण में फिनाइल जो इस्तेमाल कंदा आहियूं घर में मखियूं मछर न थियनि हिननि जो पूरो ध्यानु रखंदा आहियूं कुंडियुनि में कीड़नि जो पाउडर विझंदा आहियूं ॿारु सुम्हियो पयो हुजे त नेट जी छति इस्तेमाल कंदा आहियूं ॿार खे खणण खां पहिरीं सुठी तरह हथ धोईंदा आहियूं अगरि कंहिंखे खंघि ज़ुकाम हुजे त असां उन खे ॿारनि खा परे रखंदा आहियूं ईअं करे असां पंहिंजे ॼमंदड़ु ॿार खे बीमारियुनि खां परे रखंदा आहियूं